جیسا کہ اردو ایک قومی زبان بھی ہے اور یہ بہت دلچسپ زبان ہے اس کو اردو زبان مجھے اس لیے بھی پسند ہے کیوںکہ اس کو بولنے سے ایسا کوئی بولنے تو لگتا ہے اس کے زبان سے پھول گر رہے ہوں اور مجھے اس اردو زبان اس لیے بھی پسند ہے کیوںکہ اس میں بہت ہی دلچسپ اور دلچسپ محاورے پائے جاتے ہیں جس کو ہم لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ نو دو گیارہ ہونا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا کسی بھی طرح سے اور ایک اور ایک گیارہ ہونا مطلب ایک آدمی اور ایک آدمی اگر ایک ساتھ فارملی اسٹبلسڈ ہے تو وہ گیارہ ہے مطلب بہت ہی وہ طاقتور ہے اور عید کا چاند ہونا جیسے کوئی دیکھ کے ارے تم عید کا چاند ہو گئے ہو